हम सर्दियों में निम्न प्रकार से सूर्य की रोशनी ज़्यादा नहीं होने के कारण अपने गमलों और बगीचों में पानी की मात्रा कम से कम सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं जिससे कि पौधे की जड़ों में अत्यधिक पानी न जाएं और उनकी जड़े गल ना जाएं इसके लिए हम कम पानी का उपयोग करते हैं तथा सर्दियों में जो खाद मिलती है उसका उपयोग करते हैं जिससे पौधों की जो देखभाल है वो आसानी से और सही रूप से की जा सके अधिकांश मात्रा में देखा जाता है कि गर्मी ज़्यादा होने पर पौधे मुरझा जाते हैं वहीं सर्दी में पौधों को पानी की आवश्यकता कम होती है और पानी दो या तीन दिन में एक बार देने पर भी पौधों की हो सकती है